माँछ मारैमे हमसब मिथिलावासी अपनाके बहुत उस्ताद बुझै छी ताहि दुआरे हम कहि सकै छी कि दोसर ई गुण नहि सिखने छथि हमसब एखनो माङ्गुर या फेर कोनो कब्बै हाथसँ सेहो पकड़ि लै छिए खेतेमे ई दोसर लोकके सम्भव नहि हेतै जेना हमरा बुझना पड़ि रहल अछि ओकरा लेल कोनो जाल खसेनाइ जरूरी नहि छै हाथ दिऔ आओर अगर अन्दाज रहल अहाँके तऽअहाँ हाथसँ माँछ अहाँके पकड़ा जाएत बाकुटमे